स्त्रिमिं एबा भिदिअ कन्टेन्त होनोबा आजिखालि गथ'फ्रा बिदिनो फाबजि प्रिपायार पिपा बिदिखौ गेलेयो थ' बिजों नों पिजिकेल माबायाथ' गैया किन्थु दाबो गेलेनाय माबाया दङ थ' बियाव मोजांआ जाबाय नों न'आव जिरायनानैनो गावनि लोगोफोरजोंनो ज' ज' गेलेनो हायो ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय आजिखालि बे टर्नामेन्ट फोर जानायाव बिदि बेखौ गेलेनानै नोङो बुर्जा बुर्जा रांबो खामायनो हायो ओमफ्राय बिदि बिनि गारजि साइड आ जाबाय बे गेलेला नालाय ओंखायनो मोदोमनि देहानि माबाफ्रा खोथाफ्रा गारजि जाजोब्बाय